खुले पानी में तैरने की समय हमें सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि हमें ध्यान देना चाहिए की कहीं चट्टान से टकरा ना जाए और हमें ज़्यादा बहाव वाले जगह पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा बहाव वाले जगह पर जाएँगे तो हम बहने लगेंगे कितने भी तैराकी हो अगर बहने लगें तो क्या पता हम बह कर कहीं चले जाएँ या किसी बड़े पत्थर से टकरा जाएँ जिससे हमारे सर पैर हाथ टूट जाए फट जाए हम पानी में हमें ख़तरा भी हो सकता है इसलिए हमें तेज बहाव वाले जगह पर नहीं जाना चाहिए और संभल के स्विमिंग संभल के तैरना चाहिए